ہندوستان میں کپڑوں کا فیسن کافی بدل گیا ہے اور سبھی لوگ زیادہ تر چھوٹے کپڑے پہننا پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کوئی بھی کپڑے پہنا دو وہ لوگ ہر طریقے کے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن جو ہندوستان کا فیشن ہے وہ اصل میں تو یہ ہے کہ سوٹ شلوار لوگ پہنیں اور ہندوستان جو ہے انہی کپڑوں سے زیادہ تر متاثر ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ سوٹ شلوار فل بازو کے کپڑے پورے کپڑے پہنیں کیونکہ پہلے ہندوستان میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ اکثر لوگ اچھے کپڑے پہنتے تھے پورے فل کپڑے پہنتے تھے سوٹ شلوار قمیص فراک وغیرہ پہنتے تھے لیکن اب کی جو جنریشن ہے ہندوستان میں وہ بہت زیادہ بگڑ گئی ہے جس کی وجہ سے کپڑوں میں بہت زیادہ چینجز آئے ہیں میں میں سوٹ شلوار قمیص پہننا پسند کرتی ہوں اور میں انہیں اپنے پاس ہی کے مال سے خریدنا پسند کرتی ہوں جہاں پر ایزلی وہ لوگ وہ مل جاتے ہیں